भारतआव गोबां मुंदांखा मुंदांखा गोबांथार नेर्सोन आरो दावबायारिफोरनि गोसो बोग्रा जायगाफोर दङ जेरै मानास हाग्रामा काजिरङा ताजमेहेल बिदिनो गोबां गोबां बायदिना बायदि बायदि रोखोम जायगाफोर दं बिब्दिनो मानास हाग्रामा जाय मोसानि थाखाय मुंदांखा बेयाव जों गोबां रोखोमनि जिब जुनार नुनो हायो जिब जुनार दाउमा दाउसा बिफां लाइफां जेरै मोसा मैदेर मोख्रा सना गाबनि मोख्रा मै गान्दा मैसो बायदि बायदि रोखोमनि जिब जुनार बिफां लाइफां गाम्बारि सिसु साल सिगुन भावरा बायदि रोखोमनि बिफां लाइफां आरो दावमा दावसा सिला दावस्रि दावसेन बाथ' दाव मैना बायदि रोखोमनि दावमा दावसाफोरबो नुनो मोननाय जायो जेराव जों बेरायहैनो गोसोब्ला टुरिस हिसाबै टुरिस हिसाबै टुरिस गाइद लानो हायो जेराव मानास हाग्रामायाव गिदिंनानै गोसोखौ जोबोद मोजां मोनो बिदिनो गोबां गोबां जायगानिफ्राय बे हाग्रामायाव बेरायनो फैयो नायदिंनो दावबायनो फैयो गोसोखौ गोजोननाय मोनो जों हाग्रा बंग्रायाव जिब जुनारखौ नायनानै जोङो गोगो आबहावा गोगो आबहावानि माने एक्सफिरियेनस एक्सफिरियेनस लानो हायो आरो बेखायनो गोबां फरेन खान्ट्रिनि गुबुन गुबुन हादरनि जोंनि बे भारत हादराव दावबायनो फैयो जायगाफोरखौ नायथिंनो फैयो गुबुन गुबुन जायगायावबो जेरै काजिरङायावबो थसे गान्दानि गं थसेल' गं रोनां गान्दानि थाखाय मुंदांखा बेयाव जोङो बेरायनो थांनो हायो गोसोफोरखौ बिदि दावबायनायाव गोसोफोरखौ स्रां मोननो हायो आरो समायना रमायना जायगाफोर दं आरो जोंनि दावबायग्राफोरनि गोसो बोग्रा जायराफोर होननानै जों मिथिनो हायो आरो गोबां गोबां रोखोमनि दावबायग्रा जायगाफोर दंबावयो बुंनानै फोजोबनो हाया बे जोंनि भारत हादराव